اگر کسان کو خوشحال دیکھنا ہے تو اس کی ہری بھری یعنی سبز فصل کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسان بڑا خوشحال ہے اور اگر اس کی فصل میں کوئی بیماریاں پیدا ہوتی ہے تو جیتے جی مر جاتا ہے یعنی ایک زندہ لاش کی طرح رہتا ہے کسان لیکن کسان کی خوشحالی اس کی فصل پر اثر انداز ہوتی ہے اگر فصل واقعی ہری بھری ہے تازہ ہے تو کسان خوشحال ہے جب بھی اپنی فصل کو بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے عروج کو دیکھتا ہے اور اس کی فصل میں جو ہے تازگی پیدا ہوتی ہے اور پکن پیدا ہوتی ہے تو کسان کو بہت خوشی ہوتی ہے وہ ایک ایسا اس کے اندر احساس ہوتا ہے وہ خوشحالی کا ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان کرنا اپنے آپ میں ایک مشکل بات ہے کسان کی چہرے پر ایک چمک اور خوشحالی کی تجلی پیدا ہوتی ہے جس سے کسان کو اپنے اوپر ایک فخر ہوتا ہے اور رب کا شکر ادا کرنے پر وہ مجبور ہوتا ہے کہ خدا نے میری فصل کو اتنا تر و تازہ رکھا تو واقعی یہ کوئی پوچھنے یا بیان کرنے والی بات نہیں ہے ایک عجیب و غریب منظر ہوتا ہے جب کسان اپنی فصل کو دیکھتا ہے اس کی خوشیوں کا اندازہ لگانا بڑا مشکل